میرے علاقے بہت سارے مذہبی روایتیں اور رسومات ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے جیسے لوگ پیر بابا کے پاس جاتے ہیں دعائیں لینے کے لیے اور اسی طرح مَزاروں پر نذرانے چڑھائے جاتے ہیں اور چادر چڑھائے جاتے ہیں ہر شخص اپنی اپنی حساب سے عمل کرتا ہے کوئی موم بتی جلاتا کر اپنی عبادت کرتا ہے تو کوئی آگربتی جلا کر کوئی مزاروں پر سجدہ بھی کرتا ہے یہ ہر انسان کی اپنی اپنی مذہبی عبادت کا مضموم ہے جس کے لیے ہر شخص خود مختار ہے